हैलो हां जी केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक तुसें फोन कीता हा कोई कम्म हा हूं नेईं नेईं में ते तुसेंगी ओइयो दित्ती जेह्ड़ी में सवेरे पकड़ियां हियां नेईं नेईं में तुसेंई ना फ्रैश ई पाई दित्तियां हियां अगर इ'यां गल्ल होंदी में तुसेंगी सनाई ओड़ना हा एह् कल दी पकड़ी दी केह् पता अंदर मुड़े ने अदला बदली कीती दी होऐ पर में ना तुसेंगी बिलकुल फ्रैश पाइयै दित्ती ही तुस साढ़े कोल आंदे रौंह्दे मिगी पता तुस कनेही चीज लैंदे कनेही नेईं पर पता निं फ्ही कि'यां गलती लग्गी चलो कोई गल्ल निं अग्गें कोला में ना ध्यान देगी ते शैल शैल तुसेंगी पाइयै देगी चलो इक बारी होई गलती हून केह् करना पर में तुसेंगी फ्रै शैल ताज़ियां ई पाइयै दित्तियां हियां मतलब ओह्दे बिच्च कोई सड़ी दी है नी मेरे कोला जेह्ड़ी में पाइयै दित्तियां चलो कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ